संनायनि सिगां आङो गिबिसिन थारावनो बानलु सं बानलु रुसुन पेयास बेफोरखौहाय थाम थिम खालामनानै लायो मैगंफोरखौ हाखानानै लायो रुसुन पेयासफोरखौ जिरनानै बेखौहाय सुनानै साफायै बेखौ देनानैहाय रेडि खालामो आरो रेडि खालामनानै बेबायदिनो थाव साराइखौ बहायो गेसयावहाय बहायनानै बेखौहाय गुदुं खालामनानै बेवहाय थाव एसे होनानै थाव होनानै बानलु पेयासफोरखौहाय एसे सेरनानै सेरनायनि उनावहाय बेवहाय मैगंफोरखौ होन होहोयो आरो मैगं होखांनानै एसे एवो आरो एवखांनानै दानदिसे सम एवनायनि उनावहाय बेवहाय बानलु मा होनो संख्रि हालदै बेबादिनो बेफोर बेसादफोरखौ होयो आरो होनायनि उनावहाय खोबनानै दोनो आरो खोबनानै होयो एवखांनायनि उनाव दानदिसे सम एवखांनायनि उनावहाय बेवहाय दै होनाय जायो बे दैखौ होनायनि उनावहाय बेवहाय खोबनानै होनाय जायो बेनि उनाव बेखौ दानदिसे सम बेदि गो एसे सम संनायनि उनावहाय बे मेगङा आह मोनो